भारत में जाने माने वह कुछ बहुत ही प्रसिद्ध डांस हैं जैसे कि गुजरात में हो गए डांडिया भरत तमिलनाडु में हो गए भरतनाट्यम उत्तर प्रदेश में हो गए कत्थक कुचीपुड़ी हो गया जैसे आंध्र प्रदेश में मणिपुरी में मन मणिपुरी डांस जो होता है वह मणिपुर में होता है और बिहार में जैसे जटा जटिन होता है कजरी होता है झांझिया होता है अब जैसे हम चलते हैं गुजरात गुजरात में डांडिया जो होता है वह बहुत ही प्रसिद्ध नाट्य होता है उसमें है ना घर की सभी महिलाएँ बच्चे एकजुट होकर एकजुट होकर है ना डांस करते अपने नृत्य प्रसद्द नित्य की प्रस्तुति करते हैं और वहाँ पर गुजरात में यह डांस है ना बहुत सी प्रसिद्ध होता है तरह तरह के त्यौहारों में वह शादी विवाह में एक ही और ख़ासकर नवरात्रों में तो यह नौ दिन यह डाँडिया प्रस्तुति है ना होते रहता है और आज कल गुजरात में नहीं भारत के विभिन्न विभिन्न प्राँतों में भी डाँडिया का प्रचलन बढ़ गया है और जब बड़े बड़े होटलों में बह डांडिया नाइट्स का प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं वहाँ पर सभी जगह सभी जगह से लोग है ना डाँडिया के खेलने के लिए आते हैं जिनकी रुचि नहीं भी होती है और जो कभी खेले भी नहीं हैं तो वे भी देखकर सीखते हैं और खेलते हैं और उनमें बढ़ चढ़कर परिवार परिवार वाले सभी हिस्सा लेते हैं भाग लेते हैं जैसे बिहार में जटा जटिन का खेल होता है यह खेल है ना पूर्णिमा के टाइम में चन्द्रमा पूर्णिमा के टाइम में सभी जटा जटिन है ना खेलते हैं भाग लेते हैं और इस जटा जटिन प्रोग्ड़ाम में महिलाएँ बढ़ चढ़कर भाग लेती है महिलाएँ ही पुरुष बनती हैं पुरुष ही भी महिलाएँ बनती हैं सभी खेलती हैं गीत गाती हैं नाचती हैं झूमर करती हैं और साथ में बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं डांस करते हैं और जैसे कि प्रसिद्ध डांस है कजरी कजरी भी यह है ना बिहार का हमारे प्रांत का बहुत ही अच्छा फेमस डांस है अ और है ना जैसे मणिपुरी भी बहुत यह जैसे मणिपुरी होता है वह भी हमारे प्रसिद्ध है बहुत डांस है कत्थक जैसे होता है कुचिपुड़ी होता है जो आंध्र प्रदेश में होता है वह भी बहुत ही अच्छा डांस होता है अ सब जगह की सब राष्ट्र की सब देश की सब गाँव की सब प्रांत की अपनी अपनी लइक डांस हैं अपनी अपनी भाषा हैं अपने अपने कुछ रिति रिवाज हैं रीति रिवाज है सभी हैं त्यौहारों में मेले में अपने शादी ब्याह में अपने नृत्य कलाओं का प्रदर्शन करते हैं भाग लेते हैं और जैसे है ना जैसे बंगाल में बंगाली बंगाली भी है ना अपना है ना क्या कहते हैं नवरात्रि के टाइम में सिंदूर खेला खेल खेलते हैं इसमें कि सभी बंगीलाएँ जिसमें सभी बंगालन जो होता है सिंदूर से है ना होली खेलती हैं एक दूसरे को है ना रंग अबीर के जगह सिंदूर लगाते हैं गाल पर मलते हैं गले मिलते हैं मिठाइयाँ खाते हैं वह सभी जगह का सभी देश का अपना अपना अलग अलग प्रांत है अ जैसे कि और हमाड़े देश में बहुत ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध डांसर भी हुए हैं जैसे रुक्मिणी हुई हेमा मालिनी हुई गोपी कृष्ण भी बिरजू महाराज है जैसे हेमा मालिनी हमारे हमारे देश की वह बहुत ही सुप्रसिद्ध डांसर हैं ऐक्टर हैं और वे बहुत कुछ है बहुत कुछ है और उनकी डांस प्रस्तुति बहउत ही अच्छी है और है ना उनकी वो फ़िल्म सभी बहुत ही अच्छे हैं मनोरंजकदायक हैं प्रेरणादायक हैं वह आज अपनी उम्र होते हुए भी हेमा मालिनी जी जो है बहुत ही अच्छा नाट्य प्रस्तुत करती हैं भरतनाट्यम में भी हर चीज़ में हर कला में वह निपुण है उसका उनका जब उसका जब जब डांस होता है प्रतियोगिता है तो मैं भी देखने के लिए जाती हूँ और हम लोग और सभी जगह से जो प्रसिद्ध गायक होते हैं कलाकार होते हैं कोई भी इन्विटेसन हो प्रोग्राम होता है तो उनको बुलाया जाता है वह अपने नृत्य का प्रदर्शन करती हैं उनकी बेटी जो है वह भी बहुत ही अच्छी डांसर है बहुत ही अच्छी कलाकार हैं और ई ये सब हमारे देश की धरोहर है औ इनसे हमें कुछ सीख लेना चाहिए धन्यवाद